हा हा हा हा हा हा हा इहो ॾिसिणो पवंदो घणो आहे छा आहे कीअं आहे त प्लमबर छा प्लमबर जेको फ्री हूंदो ओड़े नमूने ॾिसंदो अघु तव्हांखे ए कहिड़े कमसिन था करायो या कहिड़े नमूने था करायो उहो सभ ॾिसी करे पोइ अघु फाइनल करे सघिजे थो

थी सघे त भई फिटिंग कमप्लीट थी वञे त पोइ जंहिंजे करे कराए ॾिसो ॾेखारियो त सुठो थींदो पोइ छाकाणि किॾे आॾा आॾो अव केॾो कीअं थींदो उहो उन में नकी थी सघंदो हींअर तव्हां छा छा हींअर तव्हां चओ था भई ॾिसी वञो हाणे ॾिसी त वञूं पर तव्हांखे पोइ वरी इहो नथो वणे ए सी ऐं ॿी चेंज था कयो त पोइ इन खां बेहतरीन आहे थी वञे तंहिंखां पोइ असां करे सघंदासीं ऐं अॼुकल्ह अॼुकल्ह नयूं नयूं डिज़ाइनूं थियूं अचनि त उहो वरी तव्हां किथे ॿिए हंध ॾिसी अचो त भई ही जो त पोइ तव्हांखे डबल ख़र्चो ॾियणो पवंदो

बेज इन करे थींदो आहे बेज इन करे थींदो आहे हिकु त तव्हांजे जेकॾहिं जेका ठाहिराई अथव उन में अंदर का पोलाण आहे यां छा आहे ऐं ॿियो त नल्को यी फिटिंग जें थी थींदी ऐं उते लीक त कोन थो थिए उहो ठहियलु हूंदो तंहिंखां पोइ तव्हां इन खे अॻ में सम्झो तव्हां करायो ऐं तव्हांखे चयो जे भई थी वई आहे फिटिंग पर अंदरु लीकेज हुजे ऐं त पाणी अचे थो पोइ तव्हां रड़ियूं कयो त भई हिते पोलण छो थी पई आहे तव्हां इन खे जे

हा त ॾिसो कंपनी ॾिसिबी आहे वज़न न ॾिसिबो आहे कंपनी कहिड़ी से आहे ॾिसो न हा हा पर उहा उन उन जो ड्यू ड्यू ड्यूरेबिलिटी कहिड़ी आहे उहो तव्हांखे ॾिसिबो आहे शइ न ॾिसिबी आहे पर मां वियो हुउमि उते आहे की न आहे उहो ॾिसी करे तव्हां तव्हां पंहिंजो कमु उते रहंदो बाक़ी तव्हां चओ था भई सुठा अहिड़ा ॾिसण जा जेके टूर हुजनि ओड़ा न विझराइजो हा उहो

हा उहो त उहो त तव्हांखे बैल ॾिसी करे ॿुधायूं पर त माल तव्हांजो हूंदो उन ने अन थींदो जे माल तव्हां चवंदा न माल समेत करे ॾियो त पोइ ओहिड़े ॻण कंपनी कहिड़ी आहे उन कमिनी कंपनीए प्रमाणे अघु ईंदो सभु कुझु ईअं थींदो आहे हा भले तव्हां हिकु ॿिनि हंध ॾिसो ॾिसी करे फ़िर फाइनल कयो भई असांखे अहिड़ियूं खपनि मां बि ॾेखारींदोसांव तव्हांखे मां हिते ॾिसो आहे त पोइ ओड़े नमूने तव्हां करे सघो था

हा ब हा भले कराइजो जेको पर पोइ जो तव्हां पोइ हा या न जो मुखे जवाब ॾिजो ईअं न थिए त तव्हां चओ भई मां आसिरे में वेठो हुजां ऐं ॿियो कमु

बराबरि आहे त पर उहो न तव्हांखे घटि में घटि म महीनो ए एडवांस में कराइणो पवंदो त ज तव्हांखे त त तव्हांखे ख़बर थी पए की हाणे ब ब फिटिंग बराबरि आहे या न आहे पाणी अचे थो नथो अचे सुभाणे सम्झो क कंहिं नथी नथो अचे किथे ऐं लीकेज आहे त पोइ छा फिटिंग तव्हांजी मकान जो उते प्लास्टर त थे उन खां अॻ में तव्हांखे इहे सभु कुझु कमप्लीट करिणो पवंदो हा पर भितियुनि में प्लास्टर अहिड़े नमूने कराइजो त तव्हांखे वरी न प्लास्टर कराइणो पए छाकाणि हिन में खोदकाम घणो करिणो पवंदो आहे ऐं तव्हांखे एडवांस पोइ पैसा चालीह टका ॾियणा पवंदा हां इहो वीचार करे पोइ अॻिते वधिजो त पोइ तव्हांखे मां ॿुधाईंदोसांव